जोंनि बाथौ दोहोरोमनिया जाहैबाय जोंनि बिमा बिफाया जोंनि बिमाया जेनेबा बाथौखौ लिरस्रांनानै गावनि फुजा फाथालखौ होयो बिनिफ्राय बिमाया बाथौवाव हाबनानै आर'ज गाबनानै उनाव जोंनि फि जोङो जोंनि फिसाफ्रा गासैबो बाथौवाव थांनानै बिसोरबो आर'ज खालामो आरो गावनि मोजांनि थाखाय गावनि फरायनायनि थाखाय बा गावनि मोनसे माबा मोनसे हान्थिनायनि थाखाय बेफोरखौ बिनानै गावखौ आर'ज खालामनानै लायो बिनिफ्राय बिमा बिफानिखौ सन्मान होयो गाव गावनि थांखिखौ जाफुंनो थाखाय अरायबो गाव गावनि गाव गावनि सान्नायखौ गावनि मन्दिरावनो अरायबो आर'ज बियो जाहाथे गावनि फरायनाय लिरनाय गासैबो मोजाङै मोजां जायो गाव गावनि अबेयावबा थांनो नागिरनाय बबेयावबा गारि मटर गाखोनो नागिरनाय बा बबेयावबा मोनसे खामानि मावनो नागिरनाय बेफोरखौ जाफुंनो थाखाय गाव गावनि थानसालियाव अरायबो आर'ज गाबो जोंनि बिमा बिफाफ्रा फोरोंगोन फोरोङो ओरैबादि आर'ज खालाम बा नोङो मा मोनसे आर'ज खालामो बेखौ बि दिनै बिमा बिफाया गाव गावनो बाथौखौ खुलुमखांनायनि उनाव जोंनि फिसाफोरखौ जोंखौ गासैखौबो बाथौखौ अरायबो आर'ज खालाम होननानै खुलुमनो थिनो बिनिफ्राय गासैबो खुलुमनानै गाव गावनि थाखाय माबा मोनसेबाबो बिनानै आर'ज खालामो